हैलो हरि भईया मां एडो ॻाल्हायां थी पई अलीगंज मां जी भईया असां खे चंद्रिका देवी मंदिर वञिणो आहे जी असां पंज छह माण्हू आहियूं हा त पोइ अच्छा त घणो पोइ वठदे अच्छा ठीकु आहे पोइ हलंदो त घणो इन जो किरायो तव्हां वठंदो जंहिंमें मतिलब पंज माण्हू माउ पीउ वञनि अच्छा न त तव्हां ऑटो जो ई ॿुधायो अच्छा त हलो गाॾी जी ॿुधायो ठीकु आहे ठीकु आहे ॾह किलोमीटर जो अच्छा असांखे भाई सु जीअं असां वञूं था पिया अगरि ॿारहें वजे त चारि त थी वेंदा त ईअं ई टिनि चइनि हा कलाक ॾेढु सम्झो न जीअं ॿारहें खां वठी करे तव्हां पंजे ताईं जी कयो ठीकु आहे ठीकु आहे त इनजो तव्हां ओट इनजो तव्हां ओट मोट जो मूंखे किरायो ॿुधायो त उन हिसाब सां ॿुधाए अच्छा त ठीकु आहे त पोइ अच्छा अच्छा त माना अधि घंटो वधीक थिए थो पियो त तव्हां उनजो चार्ज अलॻि सां वठंदो अच्छा इहो थींदो त न आहे भाई उनमें ई एडजस्ट करे वठिजो पूरे ॾींहुं जी त वरी पोइ मां पूरे अधि ॾींहुं जो मां छा कंदमि उहो त असांजो वरी नुकसानु थी वेंदो न भाई हा इहो त तव्हां सही चयो था पिया पर ऑटो वेंदा आहिनि त उन हिसाब सां वठंदा आहिनि तव्हा वरी गाॾी ॿुधायो त पिया त मां वरी उन हिसाब सां हा हा सही चओ ता पिया तव्हां त पंहिंजी जॻह ते त वरी वापिसी वापिसी जे लाइ वरी उहेई ओट मोट भाई पोइ वरी असांखे वापिसी बि अचणो आहे त वरी उतो जे लाइ असां परेशानु थींदासि न ठीकु आहे ठीकु हा त तव्हां ईअं करे सघो था पिया की भाई बि गाॾी ओडे अगरि अची वञे थी पई असां उनसां अचूं थी पिया त हूअ तव्हां कयो और किरायो उनजो बि त असांखे ॿुधायो की भाई केतिरो लॻंदव अच्छा ठीकु आहे मुंहिंजो सुमित्रा चावला ठीकु आहे भईया हा हा बिल हा भाई हुअ तव्हां चओ था सॾे ॾींहुं जो वरी लॻी वेंदो चार्ज त हीअं छा आहे की भाई असां पुजंदासीं उनखो पोइ उनी ओट ऑटो खे ख़ाली रखंदासि गाॾी वरी बि उते ई तव्हां बि बि भेजे रखिजो त उनसां तव्हांजो बि टाइम बचदव त असांजो बि टाइम बचदो